जों गासैबो गासै जों गासैबो नवाव ओह अमा दाउ बोरमा मोसौ गासैखौबो लानाय जायो ओम जुनारफोर ओम न'खरनि जुनारफोर गैयाबोला न'खराव बोरैबा बोरैबा मोनो बिनिखायनो जों गासैबो जों नवाव अमा दाउ मोसौ बोरमा फोरखौ फिन फिनानै दोननाय जायो दाउ दावदै दावदै दाउ दाउखौ फिनानै जों दावदैफोरखौ फाननोबो हायो आरो जा जानोबो हायो आलासिफोर फैबाबो बे दाउ दावदैखौ रुनानै होनो होना होनो हायो बेदरफोर लाबोनाय जायाब्ला दावदैफोरखौ दावदैफोरखौनो जिरनानै आलासिफोरनो होयो आरो गाइखेर गायखेर गायखेरखौबो जों मोसौखौ नवाव फिनानै फाननो मोसौखौ जों नवाव फिनाय जायो ओह उनाव फिसा जानानै गायखेर गायखेर मोननो हायो गायखेरखौ आलासिफोर फैबोब्ला साहा फुदुंना होनो हायो आरो फाननोबो हायो आरो फुजाफोर जादोंब्ला जों गायखेरखौ फुजाफोराव बाहायनाय जायो गायखेरखौ जों अन गोबां रोखोमनि खामानियावनो बाहायनो हायो आरो उल खुन्दुंखौ जोङो दानानै फाननोबो हायो नवाव लानानै न'वाव जोम जोमनोबो हायो गोजां बोथोराव बाहायनो बाहायनोबो मोनो आलासिफोर फैबोला उलनि जिफोरखौ जों दिहुननानै होनो होनाय जायो आलासिफोरनो जोमनो थाखाय नख'राव था न'खरनि फान उल हिखौ जों फाननो फानहरनो फानहरनायबो जायो गोबां आलासिफोरनो आलासिफोर फैबोला बे उलखौ उलनि जिफोरखौ जों होनो हायो खुन्दुं खुन्दुंखौ जों गोबां गोबां जि दानायाव बाहायनो बाहायनो हायो जि जोम जोमनाय हि गाननाय हिफोराव फोरखौ जों दानानै गान गाननो गाननाय जायो जोमनोबो जोमनोबो हायो